भारत जी शिक्षा प्रणाली ॾाढी सुठी आहे पर हिन में जेके हिन में गंभीर चुनौती इहा आहे की जेके सरकारी स्कूल आहिनि हुन में थोरी साफ़ु सफ़ाई व्यवस्था घटि आहे या ग्राउंडनि में ॿारनि जे खेॾण जा झूलनि वग़ैरहनि जी व्यवस्था घटि आहे या जेके टीचरियूं आहिनि उहो थोरो ॿारनि जे मथां थोरो सुठी तरह पढ़ाइन या हुननि जी ॿारनि जो जीअं उत्साहु वधाइनि हुन जो पढ़ाईअ में रूची लॻे या हुननि खे लॻे की हा भाई असांखे स्कूल वञिणो आहे हुन ॿारनि खे थोरो प्रोत्साहनि ॾियनि त उहो असांजे ॿार अॻिते वधी सघंदा हिन में सभु ॾाढी सुठी ॻाल्हि ईअं आहे की हिन में सभु फ्री हूंदो आहे सरकारी इस्कूलनि में पर ॿा टीचरूनि खे बि थोरो वधीक ध्यानु ॾियणु घुर्जे जीअं ॿारनि जी रूची वधे प्राइवेट इस्कूलनि में त आहे ॾाढो सुठो आहे पर हुन में फीसियूं ॾाढियूं वधाए छॾियूं अथऊं फीसियुनि जे करे असां ॿारनि खे प्राइवेट स्कूल में मोकिले नथा सघूं पर तव्हां थोरो प्राइवेट इस्कूलनि ते बि थोरो रोब विझो की भाई जीअं उहो अॻिते फीसियूं न वधाइनि असां ऐं सरकारी स्कूल में थोरो टीचरनि जो थोरो सुठो थिए जीअं ॿारनि जी स्कूल पढ़ाईअ में रूची वधेव पढ़ाईअ में थोरो इंट्रस्ट खणनि